ہیلو گڈ افٹر نون سر جی سر جی میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں بتائیے سر کیا ہے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں

اچھا اچھا سر دیکھیے اچھا سر بات در اصل یہ ہے کہ دیکھیے گوشت تو اچھا ہی گیا ہوگا یہاں سے شاید کوئی غلط بھیج دیا ہو حالانکہ گوشت تو صحیح رہتا ہے تازہ گوشت بھیجا ہوں میں آپ کے پاس میں اور ابھی جسٹ میٹ کٹا ہے تو میٹ گوشت کٹنے کے بعد آپ کو بھیجا ہوں تو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم سے دھیان رکھوں گا آپ کے پاس بہتر جائے ٹھیک ہے ہاں وہ عبد الرؤف ہاں ہاں جی جی

ہاں وہ شاید عبد الرؤف غلطی سے لے گیا ہوگا مطلب کہ کٹنے کے بعد شاید پلاسٹک میں زیادہ دیر تک رہ گیا ہو جس کی وجہ سے اس میں بدبو آ رہی ہو ورنہ گوشت یہاں سے صحیح گیا تھا آئندہ سے میں خیال رکھوں گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے اور اس کا میں پورا خیال رکھوں گا کہ بدبو نہ آئے گوشت میں اور میں صحیح انتظام سے بھیجوں تاکہ آپ تک بھی گوشت صحیح سے پہنچے ٹھیک ہے اور کیا خدمت کر سکتا ہوں بتائیں اچھا اچھا ہاں تو ٹھیک ہے جی جی ہاں میں بھیجتا ہوں عبد الرؤف کو جو گوشت ڈلیوری کیا تھا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے میں وہاں پہ اس کو بھیج دیتا ہوں وہ آپ تک پہنچے گا اور آپ سے گوشت لے لے گا اور آپ ہو سکے تو آپ گھر کے باہر ہی رہیے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو کال کر لیں گے جی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بھیج دیں گے بھیجیں گے کچھ دیر کے بعد بھیج دیں گے وقت دس منٹ یا دس منٹ لگ جائے گا آپ کو آرام سے اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہے اور رش بھی ہے ٹریفک بھی ہے تو جس کی وجہ سے دس منٹ لگ سکتا ہے یا پندرہ منٹ آنے جانے میں ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جلدی پہنچ جائے اور بس آپ گھر کے باہر لے کے رہیے گا ٹھیک ہے اچھا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں کوشش کرتا ہوں اور اچھا ہی بھیجوں آپ کو ٹھیک ہے آپ پریشان ٹھیک ٹھیک بے فکر رہیں ان شاء اللہ نا آئندہ میں خیال رکھوں گا اور اچھا گوشت بھیجنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اور کوئی خدمت ہے تو بتائیے نہیں نہیں بس ہمارے یہاں ایک ہی طرح کا گوشت ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ